سب سے زیادہ نایاب پرندہ مدھو مکھی ہے مدھو مکھی کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ جب شہد بنانے کا ٹائم آتا ہے تو یہ شہد بنانے کے لیے مدھو مکھی اپنے جو دوسری مکھیاں ہوتی ہیں ان کو باہر بھیجتی ہے اور اس کے چھتے کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے یہ مکھی جو ان کا باس ہوتا ہے چھتے کے جو دروازہ ہوتا ہے اس دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد جب دوسری مکھیاں شہد لے کر پھولوں میں سے چوس کر شہد کو واپس چھتے میں آتی ہیں تو کسی بھی مکھی کو بغیر شیکم کے اندر گھسنے نہیں دیتی یہ مدھو مکھی پہلے چیک کرتی ہے شہد اوریجنل ہے یا پھر لوکل چیک کرنے کے بعد اگر شہد جو چوس کے لائی ہے مکھی وہ نقلی نکل گیا تو اس مکھی کا انجام موت کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے یہ ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ وہ مدھو مکھی اس مکھی کو مار کے نیچے پھینک دیتی ہے اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مکھیاں مری ہوئی پڑی ہوتی ہیں چھتے کے نیچے تو یہ وہی مکھیاں ہوتی ہیں جن کو وہ مدھو مکھی ان مکھیوں کا بوس مار کے نیچے گرا دیتا ہے تو یہ اتنا نایاب پرندہ ہے کہ یہ اتنی زبردستی اتنی زبردست نگرانی کرتا ہے مکھیوں کی بھی اور مکھیاں جو لے کر آ رہی ہیں ان کی بھی اس لیے اس کے نایاب ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے